निश्चय निश्चय निश्चय जय झूलेलाल कहिड़ो हालु आहे हिकदमि मस्तु दादा अछा मां छा थो चवां हाणे मां वेठो हुयुमि पंहिंजे ऑफिस में ठीकु आहे त असांजी जेकी ॻाल्हि हली रही हुई बई असांखे असांजे पंहिंजो बिज़नेस वधाइणो आहे ऑफिस सुठो करिणो आहे ऐं तुंहिंजो बि जेको मनु में हो कि तोखे ज़िंदगी में अॻियां वधिणो आहे बरोबर ऐं तोखे मैनेजर जी पोस्ट खपे अॻियां हली करे बरोबर मां हाणे सभु ऐम्प्लोईस जो ॾिसां पियो छा हुननि जो भई परफोर्मैंस आहे तुंहिंजो परफोर्मैंस हीअं त सुठो आहे बट किथे किथे मां ॾिसां थो कुझु कुझु लैकिंग आहे असांजे टीम मां तूं ऐज़ अ टीम लीडर तूं हुन खे छा छा थो करीं तूं ऐज़ अ टीम लीडर छा छा कयो आहे तूं प्लीस थोरो ॿुधाए की कीअं कीअं तूं इंटरस्ट ॾेखारीं थो बई कीअं तूं हुन खे अॻियां वधाइण जी सोचीं थो

न बट ॾिसु तूं हो ॾिनी आहे बरोबर आहे त हाणे मूंखे हे ॿुधाए की ॾिसु की कंहिं कंहिं इम्प्लोई जो जेको मां तोखे लास्ट टाइम बि ॿुधायो हो केरु केरु टाइम ते नथो अचे ठीकु आहे कंहिं कंहिं कम खे मस्ती मे था कनि त तूं हुन खे छा कया करीं थो

ठीकु आहे बट ख़ाली ॾिसु असांखे हाणे पंहिंजी बिज़नेस खे वधाइणो आहे तोखे बि वधाइणो आहे पाण वधंदासीं त तोखे वधाईंदासीं बरोबर हा ऐं तोखे बि मैनेजर जी पोस्ट अगरि ॾियणी आहे सुभाणे हली करे त हुन जे लाइ तोखे बि कुझु ॾेखारिणो पवंदो त तूं ख़ाली मूंखे सॼो रोडमैप ॿुधाइ की भाई तूं कीअं कंदे तोखे खपे त तूं हाणे न भले थोरो टाइम खणु मूंखे हिकु प्रैज़ैंटेशन फॉर्म टाइप में मूंखे पीपीटी टाइप में या त मूंखे मूंसा वेहि जॾहिं असां तूं चऊं तूं चईं थो वरी बि वही करे असां ॻाल्हाईंदासीं की हिन खे कीअं अॻियां वधाइणो आहे

ठीकु आहे त त हाणे मूंखे हीउ ॿुधाए हाणे कुझु तोखे चवणो आहे भई कुझु इम्प्रूवमैंट करिणी आहे या कुझु तोखे कुझु मन में आहे हले मूंखे हिकु ॿ पॉइंट बि हाणे ॿुधाईंदे त हलंदो

हा ठीकु आहे जेको ॾिसु असांखे अहिड़ा माण्हू खपनि जेको सुठे तरीक़े सां कमु करे ठीकु आहे जेको टाइम पास करण जे लाइ अचनि था हुननि खे चओनि चइजे की तव्हां घरु घरु वञी टाइम पास कयो हिते न अचण जी ज़रूरत ठीकु आहे हां ठीकु आहे जय झूलेलाल दादा मूंखे तूं ॿुधाए फटाफट त पोइ हुन हिसाबु सां अॻियां कमु कयूं ठीकु आहे ओके टेक केयर